کھانا پکانے سے پہلے ہم لوگ مسالے پیس کے رکھتے ہیں اور سبزیاں کاٹ کے رکھتی ہیں جو جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم اس کی پوری پوری تیاری کر کے رکھتے ہیں اور ہمیں جو جو مسالے چاہیے ہوتے ہیں ہمیں گرم مسالہ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کی گریوی بنا کے رکھتے ہیں پیس کے دہی دہی تیار کر کے ہم لوگ رکھتے ہیں اور اور ہم لوگ کھانا پکاتے ہوئے پہلے اس کی مسالہ کے گریوی پوری تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا کھانا آگے کا بنانا شروع کرتے ہیں کھانا بنانے کے لیے میں نے اپنا خود کا ایک مسالہ تیار کیا ہوا ہے جس کو کھانے میں ڈال کے کافی اچھی خوشبو آتی ہے کافی اچھا لگتا ہے وہ دیکھنے میں اور اسی طرح سے ہم لوگ کھانا بنانے سے پہلے سب چیزیں تیار کر لیتے ہیں اور اس کی اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے اور ہمارے کوئی پریشانی نہیں ہوتی جیسے کہ کھانا بیچ میں بناتے ہوئے کچھ بھی چھوٹ جاتا ہے یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے اس میں ہمارا سب کچھ تیار کرنے کے بعد ہمارے اس کے لیے ہمارے ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور ہمارا کھانا بہت ہی لذیذ ٹیسٹی بنتا ہے